इं'या में गल्ल करां अपने ग्रांऽ दी साढ़े ग्रांऽ न जेह्ड़े जादातर लोग जेह्ड़े न ओह् में आक्खी सकनां कि ओह् अनपढ़ न ते ओह् जादातर केह् करदे कि बड़ा जादा बिलीव करदे अंधविश्वास होइया जि''यां की कोई भाई ओह् जि'यां आखदेे आ जियां आक्खना में कि नैगेटिव एनर्जी उप्पर जि'यां कि भूत होई गे प्रेत होई गे एह्दे पर बड़ा जादा जेह्ड़े ओह् बिलीव करदे होर उं'दा एह् मन्नना ऐ की जेह्ड़े न ओह् एग्ज़िस्ट करदे ते ओह् अस जेह्ड़े भूत गल्ल आई भूतें दी ते ओह् अस ओह् केह् करदे नुक्सान पजांदे अ जादैतर साढ़े ग्रांऽ च जेह्ड़ा ऐ ओह् इ'यै की जेह्ड़े जादा जेह्ड़े जादातर लोक न ओह् ओह् भुतै पर जादा बिलीव करदे अगर कोई बी नि'क्का जां बड्डा कोई बी इंसिडेट होंदा उं'दे कन्नै ते ओह् कैह्दे कन्नै कम्पैरिसन करदे भू्तै कन्नै होर इक होर चीज़ ऐ जेह्दे पर बड़ा गै जादा बिलीव करदे ईवन की पैह्लें ते सिस्टम सिर्फ ग्रांऽ च होंदा हा हू'न एह् सिस्टम जेह्ड़ा सिटी च बी मैक्सिमम जेह्ड़ा ऐ ओह् सिटी च बी हू'न स्टार्ट होई गेआ ओह्दे च एह् की जि'यां की तुसें ई पता ऐ कि जादू टोना तुसें लोकें जिसी आखदे काला जादू ब्लैक मैज़िक तो ब्लैक मैज़िक जेह्ड़ा ऐ ओह् पैह्लें केह् हा की ग्रांऽ च गै होंदा हा ते कल सिटी च बी ऐ ते लोक केह् करदे की एह्दे पर जेह्ड़ा बड़ा जादा बिलीव करदे की काला जादू ऐ ते काला जादू कन्नै मिगी उ'ऐ बंदे गी खाई ओड़दा जां ओह् करना कि एह्दी बजह कन्नै केह् ऐ कि लोक जेह्ड़े न लोकें ई इक सच्चें इक्क डरावना जेह्ड़ा ऐ उं'दे माइंड च फोबिया जिसी आक्खने फाोबिया क्रिएट होई जंदा उं'दे पर जेह्दी बजह कन्नै ओह् केह् करदे की बार बार उस्सै चीज़ दे बारै ई सोचदे अगर ओह् कुतै जा ते किश कराऽ दे ते उं'दे माइंड ओह् होना कि ओह् जादातर इं'या गै सोचना कि एह् इक केह् ऐ भूत ऐ जां फिर काला मैज़िक ऐ कीता साढ़े पर अगर कोई बमार होई गेआ एह् चीज़ जेह्ड़ी में ग्रांऽ च जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी गै जादा दिक्खी ऐ ओह् एह् कि अगर कोई बंदा बमार होई जा मन्नी लैओ तुसें गी उ'ऐ नेही बमारी होई ते लोक केह् करदे की उस्सी केह् करदे की जादातर केह् करदे कि मंदर लेई जन्ने आं ठीक ऐ में मन्नना गल्ल कि मंदर जेह्ड़ा ऐ इंम्पार्टेंट ऐ जाना फ्ही जा ओह् उं'दा रीलीजियस बिलीफ ऐ में बिलीव करना इस गल्लै उप्पर पर जादातर केह् करदे कि मंदर लेई जाना उ'नेंगी ते उत्थें जादा केह् करना कि झाड़ फूक जेह्ड़ी होंदी ओह् करांदे उं'दे कोला ते बाकी प्ही उ'नें केह् करना कि उ'नें आखना कि ठीक होई जाना एह् चीजां न जेह्ड़ियां में एह् आखना चाह्न्नां कि जेह्ड़े बंदे ओह्दे पर बिलीव करदे अच्छी गल्ल ऐ करना चाहिदा ऐ में में आखदे कि तुस नेईं करो में बिलीव करना कि आं करो बट जेह्ड़ा ऐ कि अगर तुसें ई किश बमारी ऐ ओह् तुसें डाक्टर गी दस्सना बड़ा गै जादा जरूरी ऐ के अगर तुसें ई कुसै लै अगर डाक्टर गी नेईं दस्सेआ क एह् केस होई चुके दे साढ़े ग्रांऽ च गै एह् केईं केस होए दे इं'या ओह् झाड़ फूक दे चक्करें केह् कीता उ'नें ओह् ओह्दे बंदा जेह्ड़ा ऐ बंदे दी डेथ होई होर झाड़ फूक दी बजह कन्नै बंदे दी जेह्ड़ी ऐ ओह् बंदे जानो मुक्की जंदे तो में एह् आखना कि अगर तुस करना चाहंदे थोह्ड़ा रीलीजियस बिलीफ ऐ तुस करी सकदे ओ वट पैह्लें जेह्ड़ा ऐ तुसें केह् करना कि पैह्लें जेह्ड़ा ऐ डाक्टर गी डाक्टर बी कन्नै कन्नै दस्सी लैना ते इक्को चीज़ ऐ जेह्ड़ी की स्माल पाक्स ऐ एह् बमारी होंदी अस आक्खी सकने कि साढ़े ग्रांऽ च उसी माता करियै आखदे अगर साढ़े कुसै बंदे गी निकली जा ते ओह् केह् करदे कि जादातर केह् आखदेओह् रीलीजन कन्नै जोड़ी ओड़दे अच्छी गल्ल ऐ कि उं'दी बजह कन्नै केह् होंदा की जादै जेह्ड़े न लोक जादा अंधविश्वास करदे उं'दे पर ओह् केह् करदे उं'दा इक्क कम्म ऐ कि ओह् जेह्ड़े न ओह् डाक्टर गी नेईं दसदे मे आखना कि तुस रीलिजन पर विश्वास करो पर इ'न्ना जादा सुपरस्टिशन नेईं होना चाहिदा तो ओह् ध्यान नेईं करो ते तुस ज़ादा कोला डाक्टर गी दस्सो होर अगर तुस रीलीजियस ओह् पर रीलीजन पर करो ओह्दे पर कोई बुराई नेईं ऐ की तुस नेईं करो बट तुस पैह्लें केह् करो डाक्टर गी दस्सो ते झाड़ फूक दे चक्कर च नेईं पवो की के अगर तुस ओह्दे चक्करै ते कन्नै इक ग्रांऽ दी बड़ी गै खासीयत ऐ अगर ग्रांऽ च कोई आई जंदा साधु जां किश ते ओह् साढ़े ग्रांऽ च मान्यता ऐ की भाई एह् भगवान दा दूआ रूप ऐ ते उसी गै भगवान मन्नी लैंदे हालाकें साढ़े ग्रांऽ च इ'यै नेह् बड़े बड़े केस होए जेह्दे च केह् होआ कि असें ओह् साधु फगड़े ते उ'नें साधुएं कोला असेंगी एह् चीज़ां थ्होइयां जेह्दे कि तुस सोची निं सकदे इ'यै जेहियां चीज़ां बी होई सकदियां जेहियां चीज़ां बी इत्थें एह्दे कोला मिली सकदियां बट है'न ओह् साधु लोक केह् करदे कि लोक बड़ा गै जादा बिलीव करी लैंदे ते उ'नेईं इ'न्ना जादा करदे जेह्दी बजह कन्नै में निं आक्खा दा केह् सारे जि'न्ने बी साधु न ओह् इक्कै जेह् नेईं होंदे बट किश होंदे जेह्दी बजह कन्नै केह् करदे की ओह् बी जि'यां की तुसें गी पता गै बच्चे चोरी करना सिटी च ते कॉमन होई गेदा ऐ अजकल दे बच्चे चोरी करना जां एह् सब चीज़ां ते ओह् करदे ते में आखना कि जादा सुपरस्टीशियस होना ठीक निं ऐ बस असें अवेयर होना ऐ ते हां अगर रीलीजियस बिलीफ दी आंदी ते असें विश्वास करना ऐ पर इ'न्ना बी जादा निं होना कि साढ़े च ते अनपढ़ बंदे च फर्क निं होऐ घर आह्ले ते असें केह् करना चाहिदा की जादै तों जादै बिलीव जेह्ड़ा ऐ ओह् अपने जेह्ड़ा ऐ रीलीजियस पर करना चाहिदा पर जेह्ड़ा जादा जेह्ड़ा ऐ असें उनें पैह्लुएं पर केह् करना कि ओह् साढ़ी ड्यूटी बनदी की अस जेह्ड़ा सुपरस्टिशंस लोक न उ'नेंगी अवेयर करचै उ'नें चीज़ें कोला की इं'या निं इं'या करना एह् इक्क साढ़ी ड्यूटी ऐ